औ औ औ औ औ हागोन नोंथाङा दा बबेयाव दं औ आङो नै दा काजलगाव आव दं आङो नोंखौ काजलगावथ' नंद्राया आं दा नोंखौ लायगोन आरो नोंथाङा बिजिनियाव थांगोन ना औ आं नोंथांखौ बिजिनिसिम लांनानै दोनहैनो हागोन आरो आरो नोंथाङा लामाखौसो बबेजों थांगोन माने नोंथाङा आय नदिजों थांगोन ना हौरै हायअवे जों थांगोन बेखौसो नोंथांनाव आं सोंबाय हायअवेजों थांसिगोनना औ ओमफ्राय नोंथाङा बबेनि मोनलाय औ बिजिनियाव थांगोन होन्दों नामा ने ए औ औ औ दे आं नोंथांखौ लायगोन नोंथाङा दसे नेथ'नो हागोन नामा बिदिनो फास मिनिटसो हागोनना औ आं नोंथांनो खिथाबाय बेंथलनिफ्राय बिजिनिसिमब्ला माबाया जागोन मा होनोमोनलाय दामा जागोन से रोजा जागोनना नोंथाङा बेसेबां लुबैदों दायेनजौ गुजौ होदो गुजौ गुजौ

जासिगोनना नोंथाङा बिदिब्ला बे बेंथल बास स्टेनयावनो थाबाय थाथ'दो आं मोनहैगासिनो औ दे बिदिब्ला